राष्ट्रों के बीच शांति के लिए और समझौते के लिए खेल एक बहुत अच्छा ज़रिया हो सकता है विभिन्न प्रकार के खेल के तरीक़े जैसे क्रिकेट फुटबॉल आदि मैचों को रख कर तथा मित्रता वाले मैच को रख कर इसे समझ और शांति को विकसित किया जा सकता है खेल ही है जो लोगों को राष्ट्रों को जोड़ता है उदाहरण के तौर पर हम देख सकते है कि भारत पाकिस्तान का के बीच में राजनैतिक माहौल बहुत गर्म है परंतु क्रिकेट के कारण ही वे एक मंच पर आ सकते हैं इसी लिए खेल एक बड़ा ज़रिया हो सकता है लोगों को एक साथ लाने के लिए एवं राष्ट्रों को एक साथ लाने के लिए